بہت ایسے موضوع آتے ہیں زندگی میں جو کئی بار ہمیں خود مجبور کرتے ہیں لکھنے پر قلم اٹھانے پر اور ہم لکھنے کی شروعات بھی کر دیتے ہیں نہ جانے بیچ میں جا کر قلم رک جاتا ہے ہمیں خود اپنے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو ہمیں غمزدہ کرتی ہیں یا خوف زدہ کرتی ہیں کہ لکھا نہ جائے بس یہیں ٹھہر جائے سب سے بہترین موضوع ہماری پاس یہ ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی ہے تو اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا جاتا ہے ہم ہمیشہ زندگی کو اپنی حکم کیوں دیتے رہتے ہیں ہم نے اپنے زندگی کو اپنا غلام بنانے کی کوششیں کیوں کی ہے اپنے ہم نے اپنے زندگی سے ہمیشہ کیوں کچھ مانگنا چاہا ہم نے زندگی کو کیوں کبھی کچھ نہیں دینا چاہا بہت سارے موضوعات آتے ہیں بس کبھی کبھی ٹھہر جاتے ہیں کہ خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے نہیں لکھ پاتے ہیں قلم میں قوت نہیں ہوتی ہے اور خیال میں پرواز نہیں ہوتی ہے اس لیے نہیں لکھ پاتے ہیں